तेलबला बरतन धोइके परिक्रिया पहिल पहिलुक जबानामे ई रहै कि बूढ़ बुजुर्गसब छाउर सऽ धोबैत रहै बर्तन आ आबके आबके जबानामे साबुन सर्फ बिम साबुन आबि गेलैहेँ जाहिसॅं लोक तेलबला बर्तन धोइ छै लेकिन ओतबा साफ नहि होइ छै जतबा पहिलेके जबानामे छाउर सऽ बूढ़ बुजुर्गके बर्तन साफ होइत रहै लेकिन आब जबाना बदलि गेलै हेँ ताहि दुआरे आब तैयो एखनो आदमी कते आदमी छाउर सऽ बर्तन धोए छै तऽ ओकर बर्तन बहुत साफ होइ छै लेकिन आब जबाना बदलि गेलय तँ साबुन चलि ऐलै हेँ सर्फ चलि ऐलै हेँ बिम साबुन सब एहि दुआरे लोकके धोइ पड़ै छै आब कते आदमी छाउर नहि बुझै मोदी सरकार गैस चलालकैहेँ गैसबला उज्ज्वला योजना एहिमे सबके गैस भए गेलै घरमे किओ चुलहापर भानस नहि करै छै एहि दुआरे ककरो छाउर नहि होइ छै साबुनसब बरतन धोइलैये तऽ तैयो साफ होइछै लेकिन छाउर एतबा साफ नइ होइछै बरतन